हैलो हा जय झूलेलाल हा मुंहिंजो हींअर मां तव्हांखां एचपी लैपटॉप वरितो हुओ मुंहिंजो इहो अञा हिकिड़ो अने ॿ महीना थिया आहिनि मुंहिंजो लैपटॉप ख़राब थी वियो आहे मुंहिंजो सभु डेटा सभु हुन में आहिनि हिकु साल जी वॉरंटी बि ऐं सिधो ख़राब थी वियो जी छा था चओ मां ॿ महीना अॻु वरितो हुओ हा मां ॿ महीना अॻु वरितो हुओ अञा ॿ महीना पिया आहिनि एचपी कंपनीअ जो हेॾो वॾो लैपटॉप वरितो पंजवीहु टीह हज़ार पंहिंजा ॾिना ऐं बसि ख़राब थी वियो मुंहिंजो कमु सभु कमु मुंहिंजो अटकी पयो आहे हा पर तव्हांखे ॾींदमि अञा हुन में त हेॾा ॾींहं मुंहिंजा लॻी वेंदा त मुंहिंजो कमु नंबर हा पर मुंहिंजो सभु डेटा अने सभु हुन में पियो हूंदो नी किथे उॾी न वञे मां हैरान थी वेंदुमि मुंहिंजो कमु अटकी हींअर बि अटकी पियो आहे वरी किथे अॻियां बि न अटकी पए मुंहिंजो हा पोइ मुंहिंजो जेको डेटा आहे हुन में अची वेंदो हा पर हींअर फिलहाल त मुंहिंजो कमु अटकी पियो आहे न हींअर केरु अची थो सघे हींअर हा पर कहिड़े हंधि तां तव्हांजो बि इहो सर्विस सैंटर आहे मां हिते आदर्श नगर हिक में रहंदो आहियां

टाइम कहिड़ो आहे टाइम हा त मां सुभाणे मां अचांव थो तव्हांजे ऑफिस में ऐं सभु खणी थो अचां मां बिल ऐं लैपटॉप हा हा भले जय झूलेलाल